हमर व्यक्तिगत लक्षण ई हइ कि हम अपना बच्चासभके पढ़ा लिखाके अच्छा बनाय अपना बच्चासभके शिक्षा दैत छियै कि बौआ रे पढ़ि लिखिके नीमन बन नीमन बन पढ़ाइ लिखाइ करबे तऽ हमरसभके गरीबी दूर हौते तोहर पप्पा नहि पढ़ल हौ हम नहि पढ़ल छी एहिके चलते कहैत छी पढ़ि लिखिके नीमन बन एहिके चलते नीमन शिक्षा दैत छियै अपना बच्चाके पढ़ि लिखिके कलेक्टर बन इन्जिनियर बन जे बनबे से बन एहिके चलते हमरो गरीबी दूर होइ हम देखैत छियै तोहर पप्पा केतना मजदूरी करैत छै चारि हजार पाँच हजारके महीना कमाके घर परिवार चलाबैत छै कतेक कष्टसँ घर परिवार चलैत छौ यही यही शिक्षा दैत छी अपना बच्चाके चाहैत छी कि हमर बच्चासभ पढ़ि लिखिके अच्छा बनय कोइ डॉक्टर बनै कोइ मास्टर बनै कोइ कोइ ब्लॉकमे कोइ काम करै एहिके चलते हमरसभके गरीबी दूर होइ हम घरमे अपन गरीबी दूर करैके लेल चारि पाँच हजारके महीना कमाइत छौ तोहर गार्जेन हम घरमे गरीबी दूर करैके लेल की करू घरमे अपन कपड़ा उपरा फाटल पुरान कोनो कोनो दैए सियै लेल भी तऽ उएह सी ऊके अपन किछु पैसा कमाके घरमे कोनो कोनो समान खरीदके अपन केनाहितो समय काटैत छी चाहैत छी कि हमर बच्चा पढ़ि लिखिके आगे बढ़य कुछ बनय